हाँ मैं पाँच डेट जानता हूँ पाँच जनवरी उन्नीस सौ सैंतालीस चौदह अगस्त उन्नीस सौ तिरेपन सात सितम्बर उन्नीस सौ बयालीस पाँच मई उन्नीस सौ छप्पन पाँच अप्रैल उन्नीस सौ सतासी